پچھلے مہینے میں چنئی ریاست گیا تھا وہاں پہ بہت سے ایسے مشہور چیزیں ہیں جو مجھے بہت متاثر کرے ہیں جیسے کہ اس کا اتہاس دکنی بھارت سے ہے اور دکنی بھارت میں پانچ اسٹیٹس آتے ہیں تلنگانہ کرناٹکا تمل ناڈو کیرلا اور آندھرا پردیش جس میں سب سے زیادہ آئی ٹی جو مطلب سافٹ ویئر کے ہیں وہ حیدرآباد اور چنئی میں پائے جاتے ہیں اور جو الیکٹرانکس کے ریلیٹڈ ہے چیزیں وہ بنگلور میں ملے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں